एह् सेम वर्ड बोलने कुछ जेह्ड़े दस्स कशा लेइयै लक्ख बिच्च कुछ वर्ड औंदे होङन कोई पंज बोलने असें जियां सौ होई गेआ डेढ सौ दौ सौ पंज सौ छे सौ सत्त अट्ठ सौ जिन्ना बी होई जा कुछ वर्ड बिच्च बोलने